सोरहं सेप्टेंबर उणिवीह सौ अठवंजाह अठावीह अक्टूबर उणिवीह सौ छियासी पंजवीह जुलाई उणिवीह सौ नवानवे चोॾहं जनवरी पंद्रहं सौ चालीह सोरहीं जनवरी अरिड़हं सौ सतेतालीह